गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा आबादखौ गावसोरनि केरियार एबा थांना थानायनि राहा महरै नायनाय जायो जेरैहाय आबाद होननानै बुङोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिनानै दाउ अमा फार्म खालामनाय माखासे बेखार हाफोरखौ लानानै गुवार आबाद फोथार महरै आबाद मावनाय आथिखालाव आबादनि बेलायाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा आजावजानाय गोदान आदबफोरानो जाबाय बुंनो थाङोब्ला गामियारि ओनसोलफोरावबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे ग्रुप जानानै सेल्फ हेल्प खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि ग्रुपफोरानो सेल्फ हेल्प खुलिनानै माखासे आदबफोर खालामनानै लानाय जायो आरो माखासेखौ गाव हारसिङै हाजोबाब्लाबो सरखारनिफ्राय मदद लानानै आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरैहाय फोथार गुवार खालि थानाय जायगाफोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो माखासे बोथोर लानानै माखासे गोजां बोथोरफोराव दालि आबाद मावनाय आरो मा मैगं थाइगंनि आबाद बानायनाय जायखौ गोदान आदब खान्थि बाहायनानै मावनाय जायो आरो गोबां रां आरजिनो हायो बेनि अनगायैबो ना फिसिनाय गेदेद गेदेद फुख्रिफोरखौ बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा हानजा जानानै गेदेद गेदेद फुख्रिफोरखौ लानानैहाय ना फिसिनाय खामानिखौ लायो आरो बेफोरबायदि फुख्रि मालारिफोराव माखासे फिथाय सामथाइ थायग्रा बिफां लाइफां गायनानैहाय रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ग्रुप लानानै दाउ अमा हांसो फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि आदबखौ माखासे साइन्टिफिक मेथदै खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै अमा फार्म खुलिनांगौब्ला बेयाव अमा फिसा बायनानै एबा बिमाखौ फिसा आजायहोनानै जोथोन लानानै मुलि होनानै आदार दौनानै फेदेरनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो ब्रइलार फार्म खालामनायावबो उन्दै ब्रइलारफोरखौ बायनानै दाउ ब्रइलारफोरनि फिसा फिसाखौ बायनानै मुलि होनानै फेदेरनानै फानहरना रां आरजिनायखौ नुनो मोनो फारसेथिं दैलां बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै गोबां बिबांनि हाजिरा लानानै गोबां अनजिमानि सुबुंनि हाजिरा लानानै मावनायखौ नुनो मोनो जायजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेफोरबायदि मोननाय थाखाफोरखौ बेंकाव दोननानै एबा सोरनोबा सुथ हरनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेफोरनो आथिखालाव आबादनि बेलायाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा आजावजानाय गोदान आदबफोराव गोग्लैयो जाय आदबजों दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा आथिखालाव साख्रि मोनसान्दियाव एबा सारा जिबनावबो बे खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो जायजों दानि गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोरा सरखारि साख्रि मोनाब्लाबो एबा सरखारि खामानि बे सरखारि खामानि मोनाब्लाबो थांना थानायनि राहा लामाखौ आजावनानै लानो हायो जायजों गावनि जिउ गावनि न'खरनि जिउ आरो गामियारि ओनसोल ओनसोला ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनो हायो आरो गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनो